बिहारमे बहुत रंगके पाबनि मनायल जाइ हइ ओ तऽ एनामे हमसब बिहारके छी तऽ एनामे हमसब छठि पाबनिके बारेमे बतबै लऽ चाहै छी छठि पाबनिमे एक दिन हमसब नहा खाय छी तऽ दोसरा दिन हमसब फेर सौंझुका अर्घ्य करै छी सौंझुका खरना करै छी जे खरनाके दिना हमसब खीर सोहारी बनबै छी तब सब खरना करै छी तब खरनाके काल्हि भऽके हमसब फेर सौंझुका अर्घ्य करै छी सौंझुका अर्घ्यके दिन हमसब सुबहमे उठिके हमसब टिकरी बनबै छी पिरिकिया बनबै छी साँच बनबै छी सब किछु करै छी तकर बाद हमसब दौरी सजेलहुॅं सूप सजेलहुॅं सब किछु हमसब सजाके करै छी सब सजेलाके बाद हमसब छठि पाबनि पर जाय छी घाट पर घाट पर से हमरा सबके सूर्ज डूबै से पहिले हमसब हाथ उठा लै छी तऽ हाथ उठेलाक बाद हमसब फेर चैलि आबै छी घाट पर से फेर सुबहमे गेलहुॅं सुर सूर्ज उगै से पहिले हमसब सब किछु दौरी सूप सब किछु सजा देलहुॅं तब हमसब फेर सूर्ज उगलाके बाद हमसब हाथ उठा लै छी हाथ उठेलाक बाद हमसब घर चैलि अबै छी फेर हम छठि पाबनिके बारेमे बता दै छी फेर ओहिके बाद हम सबके बतबै छी सामा चकेबाके बारेमे सामा चकेबाके हम आनै छी उ सामा आनलहुॅं खरीदके फेर हम सामा सजबै छी सामा सजेलाके बाद हम पाँच दिन सामा खेलै छी जेना सामा खेलै छी तऽ हम पेटी बनबै छी जेना पेटी बनेलाके बाद हमसब ओ बनबै छी सामा चकेबा ओ करै छी चुगला बनबै छी सामा पाँच दिन सामा खेललाके बाद हम पूर्णिमाके दिन हम सामा भसबै छी सामा भसेला के बाद हमरा सबमे भाइके खोंइछ भरै छी तब सामा भसाके हमसब आबै छी तब एहिमे अनन्त पूजा आबै छै तऽ अनन्त पूजाके बारेमे बतबै छी अनन्त हमसब खरदै छी अनन्त खरीदके हम घर दुआरि नीपै छी घर दुआरि नीपलाक बाद साफ सुथरा राखिके हमसब भैरि दिन सहै छी भैरि दिन सहलाके बाद हम शाममे अनन्त पूजा पंडी जी अयलाके बाद अनन्त पूजा करबै छी अनन्त पूजा भेलाक बाद हमसब अनन्त पहिर लै छी तऽ अनन्त पहिरलाक बाद हमसब खाना खाइ छी अनन्त पहिने से पहिले हमसब खाना नहि खाइ छी अनन्त पहिरलाक बाद हमसब खाना खाइ छी मिथिलामे इएह सब नियम छै तब एकर बाद हमसब फेर जुड़ शीतल आबै छै तब जुड़ शीतलमे एक दिन हमसब जुड़ शीतलके एक दिन पहिले घर दुआरि नीपै छी दोसरा दिन हमसब सतुआइनि करै छी जेना सतुआ सब खायल पीयल जाइ छै फेर दोसरा दिन जुड़ शीतल भेल जेना सुबह सुबह उठय छी हमसब जुड़ाएल जाय छै जेना बाट कहै छै बाट हमसब जुड़बै छी